आं हॅलो कोण ललिता बाबी तुज्या भांगार रेडी आसा हां हय हय केला हय हय हय केल्या कितके हय दोन दोन लाख दोन लाख एट्टी ठावजण

तशें न्हू आतां दिसाच्या दिसा भांगर वाडटा न्हू आनी तशें पयशेय बी वाडटा

आमकांय बी ते म्हारग भांगार म्हारग पडटा न्हू म्हणोन ते पयशे वाडले हय ना तेच रेटीन तूं पयली डन केल्ले तेच रेटीन दिता आहलेले तूं एडवांस बी कांय दिवं ना न्हू सगळ्यांचे सेम नासता न्हू भांगर आनी पयशे रेटूय बी आमची आमची कॉलिटी मात्शी बरी आहा भांगराची दोन लाख चाळीस हजार दी पयली मागीर चाळीस मागीर दी बरें तर दी आं हां हां

आं आं बरें

ताची रेटीचेर धरतली थोडे तुका एडवान्स दिव एडवान्स दिवचे पडटले न्हू हेचे सॅपरेट आं मुदयेचे सॅपरेट तशें तशें न्हू आ बरें बरें बरें आ वेलकम